मेरे अनुसार गेमिन्ग में बहुत भविष्य है जिससे लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं गेम खेलने से लोग बहुत आगे बढ़ रहे स्वस्थ रह रहे फिज़िकल वर्क होता है गेम खेलने से जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं उससे हमें बहुत फिज़िकल वर्क होता है और बॉलिन्ग करते हैं जिससे हमें फुर्ती आती है शरीर में हम दौड़ते हैं बॉलिन्ग करते हैं कैच करते हैं इससे बहुत फिज़िकल इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे बॉडी पर और कबड्डी खेलते हैं जिससे हमारा इन इन्टरेस्ट बहुत बढ़ता है इसमें और और बहुत सारी बातें हैं जैसे लोग खेलते हैं इसमें तो इसमें खेलने से भविष्य बढ़ता है स्पोट्र्स कोटा से लोग आर्मी और बहुत बड़े पोस्ट पर भी जाते हैं लोग जिससे पेपर निकालने में और और बहुत सारी चीज़ों में छूट भी मिलती है और गेमिन्ग के लाइन में बहुत सारे ऑनलाइन गेम भी हैं जिसमें लोग जिसको लोग खेलते हैं उसमें पैसे खर्च भी करते हैं लेकिन इसको खेलते हैं तो साथ साथ में इससे पैसे भी कमाते हैं इसी से वह यूट्यूब वीडियो बनाते हैं और बहुत जगह अपलोड करते हैं जिससे गेमिन्ग के मामले में उन वे लोग का भविष्य बहुत उज्ज्वल होता है पढ़ता है लोग सपोर्ट करते हैं लोगों को वी जे एम आई और फ्री फ़ायर जैसे गेम बहुत सारे लोग खेलते हैं जिसमें वह वीडियो डालते हैं यूट्यूब पर और प्रमोशन करते हैं अपनी आई डी का जिससे बहुत सारे लोग उज्ज्वल भविष्य होता है बहुत सारे लोगों का और बहुत लोग अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं इससे और गेमिन्ग के लाइन में बहुत सारे फिज़िकल गेम भी हैं जैसे क्रिकेट हो गया कबड्डी हो गई बॉलीबॉल हो गया बास्केटबॉल हो गया बैडमिन्टन हो गया है जैसे हमारे देश का सबसे प्रसिद्ध और गेम हॉकी है इण्डिया का और भी और लोग इसे भी खेलना पसन्द करते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग इण्डिया में क्रिकेट ही खेलते हैं और क्रिकेट खेलने की दर भी बहुत बढ़ चुकी है जिससे लोगों को बहुत कम चान्स मिलता है लेकिन जो बहुत सारे ऐसे ऐसे गेम हैं जिसमें बहुत सारे चान्स मिलते हैं बैडमिन्टन हो गया वॉलीबॉल हो गया और भी बहुत सारे गेम हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को चान्स मिलता है उसमें भविष्य उन लोगों का उज्ज्वल होता है क्रिकेट और गेम गेम और बहुत सारे खेलकर लोग बड़े बड़े पोस्ट पर जाते हैं उनलोग को बहुत सारी छूट मिलती है जिससे उनको बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा प्राप्त होता है मेरे बगल में ही एक लड़का है जो दिल्ली के स्टेडियम में खेलता है और वह क्रिकेट खेलता है उसके पापा वहाँ की फीस पे करते हैं जिससे वह बड़ी बड़ी जगह पर खेलने जाता है तो वहाँ से ट्रॉफ़ी लाता है अच्छी अच्छी ट्रॉफ़ी मिलती है उसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं वहाँ पर अच्छा खेलता है तो प्रदर्शनी दिखाता है तो और जिससे बहुत उसके घरवालों को गर्व प्राप्त होता है कि चलो हमारा लड़का कहीं तो आगे बढ़ा और गेमिन्ग के लाइन में भविष्य बहुत ज़्यादा है जैसे गेम खेलकर अभी हमारे हाल ही में एक भैया हैं जो जिन्होंने वह जिन्होंने अभी आर्मी की दौड़ निकाली है और आर्मी में भर्ती हुए हैं जो अभी हाल वह स्पोट्र्स कोटा से थे वह बास्केटबॉल खेलते थे जो जिससे उनको बहुत चीज़ों में छूट मिली और जिसकी वज़ह से उन्होंने अभी हाल ही में आर्मी की जॉब ट्रेनिन्ग कर रहे हैं अभी वह ज़्वाइन किए अभी आर्मी की जॉब की ज़्वाइन किए हैं और ट्रेनिन्ग कर रहे जिससे उनके घर वालों को बहुत खुशी हुई है वह तीन भाई हैं जिसमें से दो भाइयों का सेलेक्शन हो चुका है और एक का अभी होना बाकी है वह अभी छोटा है और इससे उस उनके घरवाले बहुत खुश हैं बहुत प्रसिद्ध हैं बहुत प्रसन्न हैं जिससे वह वह उनको बहुत अच्छा लगता है कि चलो हमारा लड़का गेमिन्ग के लाइन में ही अच्छा गया ना क्योंकि गेमिन्ग के लाइन में बहुत सारा अच्छा भविष्य है और गेम खेलकर भी पैसे कमाते हैं लोग पैसे लगाते हैं पैसे कमाते हैं